दाळ दोदोल केळी फुलाची भाजी मोदक शोवयो चेरीश पाव गोडफोव शीतकोडी नुस्तें दोश सोलकडी खतखतें चण्या रोस फोण्णां भात किस्मूर बेबिंका करी चिकन कॅफ्रॅल सोरपोटेल प्रॉन्स पुलाव पाव रस आमलेट क्रॉकेट फीश कटलेट किंगफीश मसाला सेरा डुरा तिसऱ्यो उसळ चोकऱ्यो बटर चिकन बिरयानी राजमा छोले भटुरे आलू पराठा कचोरी इडली मेदू वडा मसाला डोसा रसम उपमा डोसा मोमोस पाव भाजी वडा पाव ढोकलां ओंदीव मिसळ पाव पुरणपोळी फाफडा जलेबी माल पुवा पोहा साबू दाणाची खिचडी गुलाब जामून कुल्फी मोदक मलाई